हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच में पाँच संख्या याद हैं एक लाख पचास हज़ार पाँच सौ पाँच दो लाख दो हज़ार दो सौ दो तीन लाख तीस हज़ार तीन सौ तीन चार लाख चालीस हज़ार चार सौ चार पाँच लाख पचास हज़ार पाँच सौ छः